जि'यां कि अपना में परसनल गोल जां ऐसपिरेशन दी गल्ल करां जेह्दी ओर में कम्म करै ने आ और ऐसी केह्ड़ी चीज जेह्ड़ी मी मोटीवेट करदी अपने एम बिच हासिल करने दी जि'यां कि मेरा आईपीऐस्स आफिसर होई गेआ आईपीऐस्स आफिसर होई गेआ आफिसर होई गेआ में अपनी जिंदगी च ओह् बनना चांह्दा और ओह्दे आस्तै मी अजें में पढ़ै दा अजें में कालेज लाइफ च आं और मी केह् चीज मोटीवेट करदी उस गी पूरा करने आस्तै अग्गें पिच्छे जेल्लै दिक्खने आं अपने ग्रां म्हल्ले उस बेल्लै सारे च गुंडा गर्दी होंदी जिसलै बड़े सारे इ'यां कुट्टदे इक दूए ई असी गैर कानूनी ऐक्टीविटी इक मोटीवेट करदी ऐ यार में किश बनियै और इस चीज इस चीज च में सुधार लाना ऐ एह् चीज मी बड़ा मोटिवेट करदी तां करियै में अपने लक्ष्य गी संकल्प अचीव करने आस्तै पूरी कोशिश करै दा